हिन्दी भाषा हमारी राज्य में बहुत सारी भूमिका निभाती है क्योंकि हिन्दी व क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते थे तो हिन्दी भाषा ही समझ में आती थी हिंगली इंग्लिस में कोई जानता ही कोई नहीं था अब तो क्या है से इतना सारा हमारे राज्य में इंग्लिस मीडियम हो गया है कि हिन्दी हिन्दी भाषा की भूमिका तो विलुप्त होती जा रही है क्योंकि सब लोग इंग्लिस ही सीखना चाहता है हिन्दी भाषा कोई सीखना ही नहीं चाहता है ऐसे ऐसे लगता है कि हिन्दी भाषा हमारे राज्य से विलुप्त हो रही है क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते थे हिन्दी भाषा जो हमारी इस्कूल में गाँव में शहरों में योगी सब लोग हिन्दी भाषा ही बोलते थे क्योंकि शिक्षा में हम लोग के हिन्दी भाषा तो सबसे अच्छी भाषा कही जाती थी क्योंकि सब लोग अच्छे से समझते थे औ उसको समझते थे पढ़ते थे बोलते थे अब तो हिन्दी भाषा छोटे बच्चे से ही विलुप्त हो रही क्योंकि छोटे बच्चे इंग्लिस में ही बोलना चाहते सब लोग इंग्लिस में ही बोलना चाहते हैं इस्कूल में भी इंग्लिस इतना इंग्लिस मीडियम हो गया है कि हिन्दी भाषा कोई बोलना ही नहीं चाहता सब अपने बच्चों को इंग्लिस सिखाना चाहते हैं और हिन्दी भाषा कोई सीखना नहीं चाहता है क्योंकि विदेशों इंग्लिस तो विदेशों से आई है यहाँ हम लोग इंडिया में हिन्दी भाषा प्रमुख भाषा थी पहले हिन्दी को ही सब सब उपाधि दी गया है हिन्दी भाषा कोई इसलिए हिन्दी भाषा हमारे राज्य में सबसे अच्छी अच्छी भाषा कही जाती इसकी सबसे ज़्यादा भूमिका थी हिन्दी भाषा की और हिन्दी भाषा सब लोग अच्छे से पढ़ते भी थे अच्छे से सुनते भी थे अच्छे से दादा दादा हुए बूढ़े आदमी हुए थे जीतने लोग हैं सब लोग हिन्दी भाषा में ये लोग उस कहानियाँ सुनाया करते थे सब कुछ सुनाया करते थे अब लोग तो इंग इंग्लिस में सब लोग फर्राटा सब लोग सोचता है कि हम लोग कितना हिन्दी इंग्लिस फर्राटा बोल लें इंग्लिस ये कर लें क्योंकि ये तो इंग्लिस इंग्लिस तो अंग्रेजों कि भाषा है हिन्दी भाषा है हमारी हिन्दू धर्म कि प्रमुख भाषा है

हिन्दी हिन्दी कि हिन्दी भाषा की में कित कितना कुछ भी बोल लें वो हिन्दी भाषा कम ही है हिन्दी हिन्दी भाषा कि तुलना किसी भाषा से नहीं की जा सकती है हिन्दी भाषा हमारे देश के अनेक राज्यों में हिन्दी भाषा बोली जाती है क्योंकि हिन्दी